हैलो अमेजॉन मां अजमेर मां ॻाल्हाइ रही आहियां एक्चुअल में मां हिकु स्मार्ट फ़ोन जो ऑडर प्लेस कयो हो त मूंखे तव्हां उन जो ट्रैक नंबर ॿुधाइण जी व्यवस्था कंदा ताकी मां उन ट्रैक नंबर जे पेज ते ॾिसी सघां त मुंहिंजो ऑडर किथे पहुतो ऐं घणनि ॾींहंनि में मुंहिंजे घर ताईं कोरियर जे थ्रू पहुचणु पहुचंदो